हैलो पटेल होटल मां तनवाणी ज्योती थी ॻाल्हायां मूंखे तव्हांजे होटल मां सिंधी डिश ऑडर करणी आहे त तव्हां शाम ताईं मोकिले सघंदा त डिश लिखो कड़ी चांवर बीहे भुॻा मिर्चनि वारा पकौड़ा ऐं पटाटनि जी टिकियूं मोकिलिजो एड्रेस लिखो आर्दश नगर ॿ ब्लॉक नंबर चारि जोशी परा जूनागढ हा त पकु तव्हां शाम तई वीअ पंजुवीह माण्हुनि जी असांखे कराइणो आहे वीह पंजुवीह माण्हुनि जी करे हिसाब करे मोकलजो रोटी ओके थैंक्यू